ہیلو السّلام علیکم ورحمتہ اللّہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں سر میرا نام زینب ہے میں سنگگرام مدھوبنی سے بول رہی ہوں سر کیا آپ ایمرجنسی ہاٹ لائن آفس سے بول رہے ہیں جی جی سر میرے یہاں آج اچانک لائٹ کٹ گئی ہیں میرے بچے لوگ پریشان ہیں مہربانی ہوتی ہے اگر لائٹ آپ دے دیتے تو اچھا سر ویسے کیوں لائٹ کٹی اچانک اچھا بارش کی وجہ سے او ہو کتنے ٹائم تک کٹھی رہے گی چھ گھنٹہ سر تب تو بہت پریشانی ہوگی ٹھنڈی کی رات ہے ہر جگہ اندھییرا ہے جی جی سر تھوڑی جلدی کریے بچے لوگ پریشان ہیں جی بجلی کٹنے کے وجہ سے ہم لوگ ابھی جاگے ہوئے ہیں بلینکٹ رکھے ہوئے ہیں الیکٹرک بلینکٹ ہے اور بچے لوگ بھی پریشان ہیں جی بچے کی بھی طبیعت خراب ہے اور لائٹ بھی کٹ گئی ہے ویسے کتنے ٹائم لگیں گے لائٹ آنے میں چھ گھنٹہ او ہو سر پلیز تھوڑا جلدی کریے بڑی مہربانی ہوگی جی جی سر جی سر تھوڑا کوشش کریے جلدی دینے کی جی سر شکریہ